हैल्लो तुस टेलर होर बोला ने

नेईं एह्ड़ा नाप दित्ता निं हा इन्ना मैंह्गा सूट हा मेरा एह्कड़ा सूट ते खराब होई गेआ निं मेरा प्लाजो बी उच्चा

दूई बारी मेरा सूट खराब निं होना चाहिदा ठीक ऐ फिर अज्ज में नाप भेजगी तुसेंगी ठीक ऐ दौ सूट भेजगी मेरा सूट शैल सीइयो ठीक ऐ इस बारी मेरा सूट आपूं सीइयो ठीक ऐ ठीक ऐ